हा मां समाचार पत्र पढ़ंदी बि आहियां और मतिलबु उन में जेकी असांजी मतिलबु कोई जानकारी सुठी अहिड़ी हूंदी आहे उन में कॉमिक्स बि ईंदा आहिनि सुठा लॻंदा आहिनि जेका उन जी मां ॿियनि सां पंहिंजे फ्रैंड सां मां चर्चा बि कंदी आहियां ऐं मां इहो मां सुबुह जो त अध कलाक ई पढ़ंदी आहियां वरी जेको छॾाइजी वेंदो आहे त उहो ई शाम जो बि मां पढ़ंदी आहियां